نہیں ایسا نہیں ہے کہ کھانا پکانا صرف عورتوں کا کام ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے گھروں میں صرف خواتین ہی کھانا بناتی ہیں لیکن دیکھا جائے تو سارے ہوٹلوں میں اور باہر کے ریسٹرونس میں زیادہ تر مرد ہی کھانا بناتے ہیں وہاں خواتین وہاں خواتین کھانا نہیں بنایا کرتیں اور بہت اچھا بنایا کرتیں بلکہ ہمارے گھر میں بھی جب کبھی امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا امی نانی کے وہاں جاتی ہیں تو ہمارے ابو کھانا بنایا کرتے ہیں اور بہت اچھا بناتے ہیں میرے ابو کھانا اور میرے ابو امی سے بھی اچھا کھانا بنا لیتے ہیں کبھی کبھی اور جب کبھی امی نانی کے وہاں جاتی ہیں یا پھر امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہمارے ابو ہی کھانا بنایا کرتے ہیں اور بہت اچھا بناتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس میں بہت مزہ آتا ہے بعض اوقات ہمارے بھائی بھی کھانا بنایا کرتے ہیں اور لیکن بھائی اتنا اچھا نہیں بنا پاتے پر میرے ابو کے ہاتھ میں اچھا نسخہ ہے اور وہ امی سے اچھا کھانا بنا لیتے ہیں